ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ اردو زبان استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ بولنے میں آسانی لگتی ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ اپنی اپنی زبان استعمال کرتے ہیں جنھیں انہیں آسان لگتا ہے جیسے کہ کوئی انگلش تیلگو یا ہندی مراٹھی پر زیادہ تر لوگ اردو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان استعمال کرنا بہت آسان ہے اس کے ہر ایک الفاظ آسان لگتے ہیں جس سے ہم سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے سب لوگ اردو زبان استعمال کرتے ہیں ہمارے علاقے میں